जोंनि जायगायथ' जोंनि जायगायावथ' साहा माय फाथो बेफोरनो साबसिन जायो जोंनि जायगायाव बुंनो थाङोब्ला साहायानो बांसिन होनजायो दा साहा जोंनो न'खर फोथांनो हायो फिसा फिसौ फोरोंनो हायो साहायानो बांसिन खामानियाव होयो जोंनि जायगायाव हाय आरो माय गायनाय आरो मायाबो बिरात खामानियाव होयो बोसोराव जानायखौ बोसोरावनो मोनो आरो बेखौनो बुर्जा मोनबाथ' बुर्जा जायोबाथ' फिसा फिसौ फोरोंनायाव गासैबो खामानियाव होयो माय बायनानै जानांगौबा बांसिन थाखा फैसा थाया थाया जायो थोया थोया जायो बेखायनो जोङो मायखौ हा हु दंजायोबा माय गायनायानो साबसिन जोंनि जायगायाव मायानो साबसिन जाखायो आरो फाथो फाथोआबो जोंनि जायगायाव ओरैबायदि मोजां जाखायो मानि फान्नानै बेखौ फान्नानैबो न'खर सालायनो हायो आरो बेखायनो माय फाथो आरो साहा बेनो जोंनि जायगायाव साबसिन जायो दा बेखायनो जोंनि जायगायाव बेफोरखौनो दा बांसिन खालामो बेजोंनो बांसिन न'खर खुंनाय जायो